पानिके शुद्धता लेल हमरा लोकनि घरमे सुराहीके व्यवहार करैत छी विशेष रूपसँ गरमीके समयमे सुराहीके प्रयोग हमरा लोकनि बेसी करैत छी बालू पर सुराहीके राखि दै छियै तऽ पानि सेहो ठण्डा रहैया आ ओकरा कोनो सूती कपड़ामे पानिके नीक जकाँ छानि लै छी एक तऽ ओहुना ओहिमे जाली लागल रहैत छै आ दोसर कपड़ामे छानिके ओकर शुद्धताके आओर बेसी विशेष रूपसंँ शुद्ध कऽ दै छियै आ तखनि ओकर हमरा लोकनि सेवन करैत छियै पानि पीबाक हमरा लोकनि सबसे नीक सहजता से इएह व्यवहार करैत छी शहरमे एक्वागार्ड सब अलग चीज छै मुदा गाम घरक जे एक्वागार्ड भेल से इएह सुराही भेल वा ओहिमे हमसब पानिके रखैत छी आ ओकरा पीबाक लेल उपयोग करैत छी भोजनमे सेहो पानिके छानिके हमरा लोकनि पीबैत छी सूती कपड़ामे छानि दै छियै आ तकर बाद हमरा लोकनि ओकर सदुपयोग करैत छियै